हाँ नमस्ते जी नमस्ते मैं अशविनी कुमार बोल रही हूँ और हम लोग आप ट्रैवल एजेन्सी से बात कर रहे हो आप ट्रैवल एजेन्सी से बात कर रहे हो हमारे परिवार को घुमने के लिए जाना है शिमला वेकेशन के हिसाब से शिमला कूल्लू मनाली वैष्णो देवी तो आप के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं अच्छा कितने सीटर है कितने सीटर है अच्छा आप के बसें भी जाती है कितने सीटर हैं कितने लोग अच्छा क्या पच्चीस सीटर बस मिल सकती है हम को हाँ तो कितने किराया लोगे पर डे के हिसाब से या किलोमीटर के हिसाब से पर डे के हिसाब से दोगे क्या आप अच्छा और किलोमीटर के हिसाब से एक किलोमीटर के तीन हज़ार रूपए बहुत ज़्यादा बता रहे हो सर आप तो ये इतना तो नहीं होता है आप सही से लगाओ हम लोग पंद्रह दिन के टूर के लिए जा रहे हैं हम पच्चीस लोग हैं पच्चीस सीटर है क्या आप खाना पीना भी शामिल ही रखोगे या अलग रहेगा अच्छा तो एक बंदे का कितना लोगे आप फिर खाना पीना ठहरना अच्छा अच्छा हॉटल का इन्तेज़ाम हम को करना पड़ेगा या धर्मशाला जो भी होगा उसका इन्तेज़ाम हमें करना पड़ेगा अच्छा और मुझे ये बताओ कि फिर आप खाने में क्या क्या दोगे हमें अच्छा और रोटी वग़ैरह नहीं बनाओगे यही मिलेगा तो तो फिर सौ रूपये ज़्यादा है आप बता रहे हो जो अच्छा इस में आप चाय वग़ैरह आप के तरफ़ से जाएगी चाय और फिर ठहरने की व्यवस्था हम को करनी पड़ेगी तब मैडम ठहरने की व्यवस्था भी आप ही कर लो ना फिर खाना वग़ैरह आप ही दोगे तो ठहरने की व्यवस्था हम करेंगे तो फिर महंगा

हाँ कितना लगेगा आप को मुझे जोड़ कर बता दो कितना प्राइज़ लगेगा एक बंदे का कितना प्राइज़ लगेगा अच्छा हज़ार रूपये ही एक बंदे का फिर आप कहाँ शुरू से कहाँ से ले जाओगे पहले कहाँ दर्शन कराओगे या कहाँ घुमाओगे पहले जैसे हम को जैसे जोधपुर से निकलेंगे तो हमें गजानंद जी और उसके अलावा हम को जाना है बीकानेर बीकानेर से आगे अमृतसर अमृतसर से कूल्लू मनाली शिमला वैष्णो देवी हाँ वैष्णो देवी भी जाना है कूल्लू मनाली भी जाना है सोनमार्ग गुलमोहर यहाँ पर भी जाना है

हम को पंद्रह दिन का टूर करना है पंद्रह दिन का टूर करना है हम को एक व्यक्ति का दो हज़ार है तो आप बुक कर लो हमारे पास में पच्चीस इंसान है पच्चीस सीटर बस बुक कर लो आप एक दो हज़ार रूपये के हिसाब से आप मुझे एड्रेस और वो भेज दो मैं आप को एडवान्स भेज देती हूँ मैं